पयली जाल्यार हांव म्हजी स्ट्रँथ कित्यान आसा ती सोदून काडटलें ती सोदून काडपाक लागून म्हाका पयले सद्याक जायते लोकांक विचारचें पडटलें की ते तीं म्हजे हितून कितें म्हूण स्थ्रँथ आसा तें पळोवंक सोदताय ओर कितें ती पळयतात म्हजे हातून मागीर ती म्हाका कसली म्हणसर आसा ताजेर स्टडी करतले तीं म्हाका कित्याक लागून ती म्हजी स्थ्रँथ कांय म्हणून आनी जेन्ना म्हाका ती कळ्ळी कित्याक लागून ती स्थ्रँथ ती हांव म्हजी वाडयत वयतलें तीं स्थ्रँथ की म्हजी एक स्पेशियल आयडेंटीटी तयार जातली लोकां भितर की ते बाबा दुसरे भशेन पळयतले एक वीक मनीस आयडेंटीटी आसना तो लायक एक क्राउडान समज घेल्यार पासून तो ओग्गी रावतलो बट वॅन यू आर स्पेशियल आयडेंटीटी आसता तुज्या फुड्यान लोक आपुणूच येता त्या भासेन एक पोझीशन तयार जाता जेन्ना विक्नसीस आमी आमचे विक्नसीसांचेर काम करूना जाल्यर ती एक विक्नस आमची इतली हें जाता की आमी आमचे एकलो मनीस एक ग्रूप ऑफ वॅडिंगाक लेगीत गेल्यार एक ग्रुपान एकलो बसता बट समज त्या मनशान ती आपणाली एक विक्नस म्हणून मानून घेतली आनी समज इन्टरेक्ट केलें जाल्यार ताजी ती एक दीस स्थ्रेंथ जातली ताका लागून आमी समज आमचे विक्सी्सांचेर काम अशें केलें आमी एक वेल्यूलस मनीस कसो उरचीं नात बट आमकोडे आमची एक विकनस कोवली म्हणून आमी एक व्हडलो मनीस केन्ना तरी जावूंक शकताय